जी कहिऔ नहि लॉस तऽ नहि होइया लेकिन प्रॉफिट जे होयबाक चाही से भऽ जाइत छै ओते

ओ खेतसँ तीन फीट ऊपर पानि रहबाक चाही

ताहिके बाद पैघ भेलाके बाद तऽ बुझले अछि खेत मखानमे एतेक कांट भऽ जाइत छै जे तकलीफ होइत छै

से होयत आओर बुझले अछि मखानके खेत अपना मिथिलामे बेसी होइत छै बेसी की एतऽ होइते छै हँ हँ आँय हाँ पाहिले होइत छलै आब हँ आब धीरे धीरे बहुत कम किआकि मेहनत छै नहि तऽ आब ओते सब आदमी मेहनत करै लेल चाहैत नहि छथिन

एहि सब लऽ कऽ खर्चा तऽ बेसी भऽ जाइत छै

बहुत एहन राज्य छै अलग अलग आँय हँ हँ समस्तीपुर भेल जी कतेक चाही

आँय तऽ ठीक छै तऽ कहि देब ठीक हँ तऽ ठीक छै तऽ हमर नम्बर छेबे करऽ अहाँ लग फोन कऽ देब आओर सब ठीक छी चलु चलु प्रणाम